नमस्कार हां जी हां जी अच्छा

हां जी हां सनाओ अच्छा जी ते कदूं दा होआ दा एह् अच्छा जी दो म्हीने होई गे कोई घर च तनाव जां कोई बाह्र का कम्म आह्ली जगह च कोई तनाव अच्छा तुस अल्ली जाब नी करा दे अच्छा अच्छा अच्छा ते इ'यां बाकी थो तुसें कदें बी पी पल्स चैक कराई ओह ठीक ऐ थुआढ़ी अच्छा अच्छा मी लग्गा दा तुसें तनाव गै ऐ ज्यादा नौकरी लेइयै न ते में तुसें गी इक दो दवाई सनाई देगी तुसें राती बेल्लै खानी ते ओह्दे कन्नै तुसें थोह्ड़ा रिलैक्स होई जाना ते तुस थोह्ड़ा निकलो घर दा बाह्र थोह्ड़ा बाह्र छुट्टी उप्पर जाओ इक दो दिन आस्तै है ना थोह्ड़ा इस तनाव बिच्च बाह्र निकलो थोह्ड़ा रिलैक्स करो अपने माइंड गी ठीक ऐ न ते फ्ही तुसें थोह्ड़ा बैटर लग्गना फ्ही इक बारी अस मिली लैगे इक बारी में तुसें दिक्खी चैक कराइयै सारा फ्ही ओह् सनाई देगी ठीक ऐ ठीक ऐ जी